हैलो अहाँ उगना कैब सँ बजै छी हम एकटा दरभङ्गासँ गाम लय एकटा अहाँके गाड़ी बुक कयने रहि जाहिमे की अहाँके तऽ गाड़ी बीचमे पञ्चर भऽ गेल रोडे पर एते बढ़िऑं रोड छलै तयिओ आ ओकर बीचमे विचित्र जेकाॅं ओहिमे गन्ध आबऽ लागल छलय आओर अहाँके ड्राइवर सेहो ठीकसँ काज नहीं करै छलय हॉर्न ठीकसँ नहि बजैया एहन स्थितिमे तऽ लोक कोना जायत अहाँकेॅं गाड़ीसँ ओकरा कनी अहाँ सुधारऽके व्यवस्था करू एना तऽ बहुत दिक्कत भऽ जायत हमरा सभके